कच्छ में परियां परियां घुमण जो घणेई कुझु आहे इनकरे हुन में तरह तरह हर तरह जा वाहन आहिनि पर हिते वधीक ट्रावेल्स हलंदा आहिनि ट्रावेल्स सां माण्हू किथे बि पहुची वेंदो आहे ट्रावेल्स जो भाड़ो बि रीज़नेबल आहे ऐं घटि घटि ई भाव में वे वठी वेंदा आहिनि ऐं उन्हनि जा ड्राइवर जेके बि आहिनि उहे पंहिंजे भरोसे भरोसे वारा आहिनि कोई डपु डाह काने बाक़ी हुते हेन न त त गवर्मेंट जूं बसूं बि इअं त हलंदियूं आहिनि एस टी बसूं बि पाण खे पहुचाईंदियूं आहिनि ऐं टेक्सियूं बि आहिनि पर वधीक ट्रावेल्स हलंदो आहे छो त परियां परियां आहिनि इनकरे माण माण्हू सभिनी खे इहो ट्रावेल्स स सवलो लॻंदो आहे हिन ते त टेक्सियूं टेक्सियूं बि आहिनि ऐं ॿिया बि घणेई माण्हू पंहिंजो प्राइवेट गाॾी करे बि खणी वेंदा खणी वेंदा आहिनि छो त ह टे टे सौ चारि सौ किलोमीटर परियां ताईं घुमण जो आहे इनकरे वॾी गाॾियूं ऐं सवलियूं लॻंदियूं आहिनि हुन में पाण खे भाव बि घटि लॻंदो आहे ऐं अंदरि सुविधाऊं बि घणेई सुठियूं हूंदियूं आहिनि ऐं पाणि आराम सां मस्ती कंदा कंदा बस में मस्ती कंदा कंदा वञी सघूं ता इनकरे अगरि वधा वधीक माण्हू हुजनि त पाण खे बस सवली लॻंदी आहे बस पाण खे सस्ती ब पवंदी आहे ऐं सभु गॾु हूंदा आहियूं त मस्ती कंदा कंदा वेंदा आहियूं त उहो बि मज़ो ईंदो आहे